हाँ हाँ यह खेल सभी को बहुत पसंद है यह खेल बच्चे बडे़ बूढ़े सभी लोग को बहुत लोकप्रिय है यह खेल खेलने से मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है यह हमें स्वस्थ रख देखने दिमाग ओर क्षमता को विकसित करने की शक्ति प्रदान करता है संग रिक्ता और अभ्यास करने और टीम वर्क करने का अवसर प्रदान करता है यह हमारे जीवन का गुणवत्ता को बढ़ाता है और हमें सकारात्मक रूप से सोचने संघर्ष करने और जीतने की क्षमता प्रदान करता है सभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ यह खेल खेलने जा सकते हैं और खेल कई प्रकार के होते हैं जैसे कि क्रिकेट फुटबॉल चैस आदि यह सब खेल एक ही प्रकार के होते हैं